ریڈیو وغیرہ پر میرا پسندیدہ پروگرام ہمیشہ سے آکاش وانی رہا ہے کیونکہ آکاش وانی میں طرح طرح کے گانے سنائے جاتے ہیں موسیقی پروگرامس ہوتے ہیں جس میں میرے پس من پسندیدہ شاعر اور گایک آتے ہیں جو کہ بہت اچھا اچھا گاتا گاتے ہیں اور اپنی پسند کا گانا بھی لگوا سکتے ہیں ہم ریڈیو پہ ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں ان سے جو کہ ہمارا من پسندیدہ گانا لگا سکیں اس کے علیحدہ مجھے ٹی وی پروگرام بھی بہت پسند ہیں جس میں کہ ایک تو میرا ہے الف پاکستانی ڈرامہ ہے چونکہ میں نے اسے یوٹیوب پر دیکھا تھا اور ویسے زیادہ ٹی وی پروگرامس میں نے دیکھا نہیں ہے مگر میں ٹی وی پروگرامس میں رنگ دے بسنتی میں نے بہت اچھی دیکھی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی اور کون بنے گا کڑوڑ پتی میں نے دیکھا جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے تعلیمی اضافت ہوتی ہے اس میں بہت سارے کوشچنس پوچھے جاتے ہیں سوالات کیے جاتے ہیں جن کے جواب بہت انفامیٹو ہوتے ہیں بہت زیادہ ہی تسلی والے ہوتے ہیں جس سے کہ ہمیں بہت ساری تعلیم حاصل ہو جاتی ہے